गोदान फालांगि जागायनायजों लोब्बा थानाय माखासे नेमखान्थिफोर दङ' बेफोर जाबाय बे माखासे गोदान फालांगिफोरखौ मावनो थाखै बा गोदान गोदान फालांगि खालामनो थाखै जों गिबियावहाय गिबियावहाय जोङो सरखारनिफ्राय बा एरिया ओनसोलनिफ्राय माखासे पारमिसनफोरखौ लाग्रोनांगौ जायो बेफोर पारमिसनफोरखौ होब्लासो बेफोर पारमिसनफोरखौ मोनब्लासो जोङो माखासे गोदान फालांगि बेफोरखौहाय मावनो थाखाय आवगायलांनो हायो बा जों मावनो थाखाय आखाइयाव लानो हायो बेफोर आरो बेफोर फालांगिफोरखौ जागायनो थाखै गोबां गुदिरांनि गोनांथि दं मानोना गासिबो बेफोरबादि खामानियाव फालांगिफोरावहाय जोङो माखासे रांनि दारैहाय जोङो बेफोर खामानि फालांगिखौ जोङो आवगायलांनो गोनां जायो मानोना गासिबो बिथिङावनो रांनि गोनांथि रां गैयाब्ला जोङो मोनसे फालांगिखौ खालामनो हायो मानोना मोनसे बायलाय मोनसे बायनाय फाननाय बेफोरबादि बस्थुआ रांनि दारैसो जायो बेनिखायनो जों गोबां रांनि रांनि गोनांथि दं जिहेतु मोनसे फालांगिखौ फेदेरलांनो देरहोलांनो थाखाय बेफोरावहाय रांनि गोनांथि दं बे रांनि दारैहैसो जोङो मोनसे फालांगिखौ मावलांनो हायो